ए आं नै खाथियावनो खाथियावनो एसे खामानि दं बावनो थांनो नागिरदोंमोन आङो माने सार आं इउ एसे इमारजेनसि जादों नालाय खामानिया बेस्थ'थार आं बेयाव थाब थांनांगौ जादों नालाय आं हेल्मेटखौ बावबोबाय आरो हास्लाबासै माने खामानिया हाखु दाखु आं आङो एखदमबारे हाखु दाखु फैथारनाय जादों आरो माने थांथारनांगौ खामानिया थाएमनि एसे थाएम आव होसो थारनांगौ आङो थाबनो नङाबाथाय आंहा खामानिया जानाय नङा आरो थाब एसे सार अननानै हगारदो सार दिनै खेबसेखौ निमाहा होदो सार दे

लायसेन्स आ दंमोन सार ए सार मानि जेबखौनो बावबोबाय आं लायसेन्स आ बावसो दंजोबो मोन दिनै खामानियाव हाखु दाखु खायनो गासिबो बोरै जाजोबखोब्रा अनदो सार दिनैखौ हगारना होदो खेबसेखौ सार आहाबो फैसाखौबो लाबोआखै सालान नै नों सालान दानोबा आं होलांनोबो हाला दा उनावहाय फैनानैबो होफैफिननो हानाय बिदि जागोन नामा सार आं एसे खामानिया नांथारगौमोन नां नांथला सार दा माबादो सार दादानसै सालानफोरखौ उनाव दानदो नामा सार नै बिरात हाखु दाखु जाबाय सार दा नै नङाबा हास्लाब हैनाय नङा आङो सार दे अनदो सार एसे दे सार दिनै दादानथ' थारसै आं हाखु दाखु जाथारबाय सार नै आय' थाब सौयैथारनांगौ सार गारि लेखाफ्रा क्लियार खामोन सार आं नै हाखु दाखु नि थाखायनो बावबो जोबबाय ना सार गासिबो नै खालि गारिनि गारिनि लेखाल' दं आंनि द्रायबिं खौनो बावबोबाय आं सार सार अनदो सार आं खामानिया जाग्रोबानो जेबो नङालामोन सार आं बिरात फ्रब्लेम जासिगोनना दा होनबा खामानिआबो जाहैस्लाबआ सालानबो दानजाबायबा आं मा खालाम बावनांगौ सार दे दे सारआ एसे अनदो दे हगारदो सार दिनै खेबसेखौ फास्स' थाखा हाब फैसायाबा दंना गैयालै सिफिफ्रावबा ए न' न' सार नों लादो नैबेखौ दे दे थेंकिउ सार थेंकिउ दे हगारहरनायनि थाखाय दे दे